हेल' औ नोङो गिथा बसुमतारि दा चिरांनि फोरोंगिरि आङो आङो बड'लेण्ड निउस मिडिया निफ्राइ बुंदों पदस्रि बसुमतारि नोंथांमोननि चिराङाव नोंथांनि स्कुलाव माबादि सोलिनानै दं दा ए फोरोंगिरिफ्रा औ औ औ औ औ आमफ्राइ आमफ्राइ फरायसाफ्रा माबोरै बादि सोलिनानै दं औ

आमफ्राइ फोरोंगिरिफ्रा माब्रै फोरोङो औ औ आमफाय आमफाय स्टुडेनफ्रा फरायसाफोरा माबोरै माबोरै रोखोमनि औ औ औ

औ औ आमफ्राइ नोंथांनि फरायसालिफोरनि हाल सालआ माबोरै औ थानाय हाग्राफोर दाखोरफोर

औ दे होनब्ला गोजोननाय थाबाय औ औ